शिक्षण एका मुनशाक खूब गरजेचें वाचूंक आनी बरोंक आयल्यार पुरो हाकाच शिक्षण म्हणिनात पूण आमचो स्वभाव आमची वागणूक जावन आसा आमचें सारकें शिक्षण आतांच्या भुरग्यांक शिक्षण दिवंक टिचरींची गरज ना मोबायल इंटनेटाचेर सगळे विशय स्पश्ट करून दाखयतात शाळांनी चॉकबोर्डाचो तेंप सोंपलो आतां आसात स्मार्ट बोर्ड आनी स्मार्ट बोर्ड वापरपाक स्मार्ट टिचरींची गरज भुरग्यांचे मन पाटाचेर रिगून दवरपाक ऑडियो विज्युअल एड्साची गरज भुरग्यांक विडियो विडियोच्या आदारान शिकोयल्यार ती बेस बरी शिकतात